तैरने के लिए पसंदीदा चीज़ हमारी जो है वो लगभग नदी है और नदी में ही हम तैरना ज़्यादा पसंद करते हैं और नदी में तैरना मुझे अच्छा भी लगता है और हमने नदी में तैरा भी है और तैरने तैरने का सिस्टम ये हैं नदी में बहुत अच्छा भी लगता है तैरना और हमारे क्षेत्र में जहाँ तक बात की जाए तो नदी जो है ये हमारे अवधी जिले के आस पास जो है ये बहती है लगभग हमारे वहाँ से तीस पैंतिस किलोमीटर की दूरी पे है गोमती नदी है हम लोग जब भी कभी जाते हैं तो वो नदी में ही गोमती नदी में ही जाते हैं वहाँ भी तैरते हैं और तो तैर वहाँ नदी में तैरना ही हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना ही कोई झील है ना ही कोई समुद्र है ना ही कोई हमारे वहाँ पुल है ना ही कोई तट क्षेत्र है नदियां हैं नदियों का जलाशय है वो हमारे इधर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है और जो गोमती है वो चारों तरफ से है और हम लोग जब भी तैरने के लिए जाते हैं अभी से जा रहे हैं या बचपन से जा रहे हैं बराबर से जा रहे हैं तब से हम जो है वही नदी में ही जाते हैं नदी में ही गए है बाकी हम कहीं जगह पर अभी आज तक नहीं गए हैं और ना ही हमारा क्षेत्र में नदी के अलावा कोई ऐसा कोई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग तैर तैरें और जहाँ तक बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में धर्म स्थान है तो वहाँ पे तो तीर्थ वीरथ स्थल बने हुए हैं अच्छे तीर्थ स्थल बने हुए हैं छोटा गुम्बद ये बने हुए हैं और आटा गुम्बद बनने के बाद उसमें में अगर हम हम कभी भी तीर्थ एरिया में कभी नहीं गए ना नहाया है ना वहाँ पे भाई हम अपना जो भी विचार है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हम तीर्थ स्थान में कभी नहीं गए हैं ना जो है मेरा कोई उद्देश्य है जाने का और हाँ अगर रही बात नदी में नदी में हम बराबर तैरे हैं और जाते भी रहते हैं अभी भी जल्दी भी गए थे और कई लोग जो तो छोटे पर से गाँव से जिला जाते हैं तैराने के लिए और उस बताते भी हैं तैरना और तैर भी लेते हैं तैरना अच्छा भी लगता है और नदी में खासकर गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठ के निकल जाओ अपना तैरने के लिए दोपहर तक अपना नहाओ आराम से बहुत पानी बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में विशेषकर बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में तो माहौल जो है अच्छा ल लगा रहता है और इसीलिए टच में हम लोग ज़्यादा ज़्यादातर हम लोग अपना जो विचार है ज़्यादातर हम लोग हैं नदी में ही तैरे हैं क्योंकि नदी में तैरने का कारण भी यही है कि हमारा क्षेत्र में नदी ही ज़्यादा है तो बाकी और हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे तालाब या समुद्र या फिर या फिर कोई नहर नहीं है तीर्थ स्थल तो है दो जगह पे हैं वहाँ पे नहाने वाला पानी अच्छा नहीं है तो हम लोग कभी ज़्यादातर वहाँ पे नहीं नहाते हैं और आपका अधिकतर यही प्रयास रहता है कि हम लोग अभी तक जहाँ तक अपना विचार है छोटे से लगाकर अभी तक तो हम लोग नदी में ही गए हैं तैरने के लिए बाकी कभी बाहर बाहर जाना हुआ अगर मान लीजिए तो उसमें से तो वहाँ भी अधिकतर हम लोगों को अपना तीर्थ स्थल पर हम लोगों को नदी ही मिलती हैं गंगा मइया मिली या यमुना मिली तो वहाँ भी हम लोग हम लोग का तो जो सिस्टम रहा है अधिकतर वो हमारा लोगों का वही बस रहा है अब आज कल तो टेक्नोलोजी जी से बढ़ते बढ़ते हुए तो आज कल जैसे बड़े बड़े शहरों में स्विमिंग पूल वगैरह बन गए हैं तो आप लोग व हम लोग तो भई वहाँ पे गए हैं टिकट विकट लिया है टिकट विकट लेकर अपना भई स्विमिंग पूल में भी तैरना वहाँ भी काम किया है क्योंकि टेक्नोलोजी बढ़ गई है उसके हिसाब से हम लोग अपना पढ़ते रहते हैं पढ़ने का उद्येश्य ही यही है कि जो अपना रहे हैं वही रहा है इसीलिए अपना तैर रहे हैं यहाँ पे बाकी रही बात जहाँ पे हम लोग रहते हैं अगर उस जगह की बात की जाए उसके अगल बगल की बात की जाए वहाँ के लोगों की बात अगर की जाए तो वहाँ पे अधिकतर लोग बस वही नदी में ही तैरते हैं बाकी कोई अदर अदर जगह पे तैरने वैरने नहीं जाते हैं अपना जो सोच अपनी जो है और हम लोग अधिकतर वो हमारा समझ से जो हम देखते चले आ रहे हैं उस हिसाब से अधिकतर हम लोग नदी में ही तैर रहे हैं बाकी अगर स्वी स्विमिंग पुल की बात की जाए या स्विमिंग पुल में की जाए बात की जाए तो वो तो बाई द वे अगर हम कहीं बाहर गए हैं या कहीं कसी स्थान पे घूमने गए हैं तो हमने किया है नहीं तो बाकी तो अधिकतर हमने मतलब लोकल में नदी है अपने यहाँ गाँव क्षेत्र में हमारे नदियाँ हैं वही पर हम लोग अपना तैरते हैं हम भी छोटे पर से अभी तक वहीं पर तैरने अपना जाते हैं और वहीं पर तैरते हैं वहीं पर काम करते हैं ठीक है तो हमारा अभी तो हम लोगों का नदी के ही साथ रहा है और नदी में हम लोग ज़्यादातर तैरे हुए हैं